हांवें आमचे लँडलायन लँडलायनाचें बील फारीक केल्लें आनी आतां म्हाका मॅसेज आयल्या की तुजें लॅडलायनाचें बील तुवें फारीक करुना ताका लागून हांवें ह्या हेल्पलायन नंबराचेर कॉल करून तांकां सगळें सिच्युएशन जी किदें परिस्थिती आशिल्ली ती हांवें सांगल्या तांकां आनी हांव बेगीनच्या बेगीन मागतां की तुमी हो म्हाजो प्रोब्लेम आसा जी कितें म्हजी अडचण आसा ती तुमी पूर्ण करात आनी म्हाका रोखडेंच कळवात हें हांव मागतां